मैंने एक नोबेल बुक खरीदा उस वो तो देखने में अच्छी लग रहे थे लेकिन अंदर से उसका पेट पेज फटा हुआ था मैंने ज्यों ही पढ़ा तो लगा क्या की उसमें कुछ कुरीति भरा हुआ है तो मैंने खोल के और आगे पन्ने देखे तो वो भी सड़ा हुआ लग रहा था सड़ा लग लग रहा था और उससे थोड़ा थोड़ा स्मेल आ रहा था ज्यों ही स्मेल आया हमको लगा इसमें कुछ कृत्रिम चीज़ डाला गया है तो मैंने उसको यों ही छोड़ के पुनः अगले दुकानदार को वापस कर दिया